ہیلو سویگی جی سر میرا اوڈر ہے ایک چلی پٹیٹو اور پزا کا جی جی میں دریا گنج سے بات کر رہی ہوں جی کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اُس کا ٹائم لیمٹ جو تھا وہ آدھے گھنٹے کا دیا تھا جی نہیں وہ زیادہ دیر ہو گئی ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں میری ڈیلیوری کہاں تک پہنچی ہے جی جی اوڈر نمبر چھیاسی جی سر دریا گنج ابھی بیس منٹ لگے گے لیکن آپ نے جو ٹائم بولا تھا اُس سے بہت دیر ہو گئی ہے ہم انتظار کر رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے دوبارہ فون نہیں کرنا پڑے گا نا جی شُکریہ شُکریہ شُکریہ